ہاں ہیلو کومیڈی شو والے بھیا سے میری بات ہو رہی ہے ہاں جی ہاں جی تو مجھے جو دعوت دیے تھے آپ اگلے مہینا چھبیس کو تو اس کومیڈی میں سو میں دیکھنے کے لیے تو دیکھنے کے لیے تو میں ضرور آؤں گی مطلب پہلے میں آنا چاہتی تھی کیوںکہ مجھے کوئی کام ہو جاتا تھا پڑھا وقت نہیں ملتا تھا پڑھائی کا کوئی مطلب بجنیس ہو یا کچھ بھی ہو آ جاتا تھا کوئی نہ کوئی کام مجھے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ دعوت دیے ہیں تو میں ضرور آؤں آپ کے شو میں اور آپ کا بہت تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سو میں آؤں اور آپ کی شرکت مطلب کومیڈی شو میں دیکھنے شرکت کروں کیوںکہ اگلے مہینہ ہے نا تو میں ضرور آؤں گی اور آپ کا بہت بہت شکریہ بھیا کیوںکہ مجھے مطلب دعوت اس قابل سمجھا کہ مجھے دعوت دی ہے اور مطلب اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے دعوت دی ہے اور میں کومیڈی شو میں آنے کے لیے آؤں گی وقت نکال کے آپ کا بہت بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے